मुंहिंजे रंधिणे में प्लास्टिक जा दॿा ख़राब थी विया हुआ त मां ऑनलाइन ऑडर करे घुरायो त काल्ह उहे दॿा ॾेई करे उन में ॿ दॿा टुटियलु हुया ऐं हिकड़े दब्बे में दाल विधी त सॼी हारजी वई उहे बिल्कुलु हल्का हुआ उन्हनि जी क़िस्म बि सुठी न हुई